شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے درمیان بنیادی شقافتی فرق کیا ہے زبان کھانا لباس موسم سیاست خواندگی جگرافیہ مواقعہ وغیرہ شمالی ہندوستان کا ایک اتر پردیس ایک ایسا حصہ ہے جو جنوبی سے الگ ایک اہم ایک الگ فریضہ ہے جو کہ شمال میں ہونے والے جسے زبان کے مائد پہ آ جائیے زبان اور شمال اور جنوبی میں جو فرق ہے وہ زبان کا بھی فرق ہے جنوبی جو الگ ہندوستان کا جو حصہ ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینس جو ہو جائے گا زبان کا ہے ہماری زبان میں ان کی زبان میں فرق ہے بھاشا کا فرق ہے اور کھانا وغیرہ ہے کھانے میں ہمیں روٹی زیادہ پسند ہے اتر پردیش میں جو کھانا ہے ہمارے جو انڈیا بھارت ہے ہندوستان ہے جو ہمارا اس میں سبھی کو روٹی خاص کر کے روٹی سبزی وغیرہ پسند ہے اور جنوبی جو شہر میں رہنے والے جو ہیں الگ علاقہ ہے جو ان میں انہیں زیادہ تر چاول کی سبزی وغیرہ پسند ہے اور لباس جو ہیں ان کے یہاں ہمارے یہاں جو ہندوستان میں زیادہ تر ہم کرتا پجامہ پینٹ شرٹ کوٹ پینٹس جین شرٹ ٹی شرٹ یہ لباس پہنتے ہیں اور جنوبی جو شہر جو ہندوستان سے الگ جو حصہ ہے اس میں جو پہناوا ہے وہ لونگی دھوتی اور کرتا ہے وہ لباس جو پہنتے ہیں اس میں اور ہمارے میں جو فرق بنیادی ہے وہ یہ ہے اور موسم ہمیشہ ہمارا تو جو ہے گرمی بھی ہوتی ہے سردی بھی ہوتی ہے برسات بھی ہوتی ہے اور ان کے یہاں سدا بہار ایک ہی موسم رہتا ہے اور سیاستیں تو سب جگہ ہمارے یہاں بھی ہے ادھر بھی ہے خواندگی ہے سب جگہ ہے جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ